खेल खेलों के जीवन पर कई प्रभाव पड़ते हैं अच्छे भी और बुरे भी जैसे पब्जी के उसके कहीं बुरे प्रभाव थे तो अच्छे भी थे अच्छे में देखा जाए तो जो अब हम ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो उसमें हमारा जो फ़ोकसिंग टाइम है सामने वाले का हम वह देखने का रिस्पॉन्स टाइम ये सब में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है अगर दिमाग को देखा जाए तो इसमें फ़ायदा भी होता है वो अपने फ़ोकसिंग टाइम को बढ़ाता मतलब कितना कम करता है और एकदम रिस्पॉन्स टाइम को इंक्रीज़ करता है कि आप इंस्टेन्ट रिस्पॉन्स दे पाएँ उसी प्रकार वह ऑनलाइन गेमिंग के भी कहीं फायदे हैं सकारात्मक हैं आपके दिमाग के लिए कुछ अच्छा हैं आपका जो नर्वस सिस्टम वगैरह में जल्दी यूज़ आता है उसका रिस्पॉन्स जल्दी करता है आपका ब्रेन का जो टाइमिंग है वो बहुत कम हो जाती है रिस्पॉन्स करने पे उसी टाइम उसी तरह आपको जो फ़िज़िकल गेम में है जिनके बारे में क्रिकेट हो फ़ुटबॉल वगैरह के तो सकारात्मक पता ही है इनमें बोडी की ओक्सेस होती है और आपका रक्त संचार वगैरह सभी चीज़ें अच्छी होती है और ये दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है आपको अच्छा बिल्कुल ताजा फ़ील होता है और आपके बोडी वगैरह के लिए आपकी एक्ससाइस हो जाती है जिससे आपको कई तरह की बीमारियों से बचने का भी फ़ायदा होता है फ़ायदा होता है इसी तरह से गेम खेल सकते हैं और ये गेम ओम खेलने आजकल इंटरनेशनल नेशनल तक आप जाकर अपना इस्कूल वगैरह का नाम भी रोशन कर सकते हैं और बहुत कुछ आपका नाम हासिल भी कर सकते हैं इन सभी चीज़ों में आज कल ऑनलाइन चीज़ों में भी बहुत सारा नहीं नहीं चीज़ें आ रही है बहुत सारी कंपनियाँ निकाल रही हैं और आप उसमें भी अपना अच्छा कैरियर बना सकते हैं ऑनलाइन गेमिंग में भी ऑफ़लाइन के साथ साथ तो गेमिंग इंडस्ट्री में बहुत कुछ ऐसा है आप सकारात्मक सोच सकते हैं सोच सकते हैं और बहुत कुछ नया नया कर सकते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता ही नहीं हैं बट गेमिंग इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है ऑनलाइन गेम की या ऑफ़लाइन की गेम की इसलिए बहुत सारी सकारात्मक चीज़ें हैं बट कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी है हम उन्हें भी नहीं हटा सकते ऑनलाइन गेमिंग के पब्जी का जैसे आपको पता है कुछ एक सीन्स हो जाते हैं लोग गलत यूज़ेज़ भी करने लग जाते हैं चीज़ों के सो